हैलो हैलो आं जी डॉक्टर साहब जी ठीक ऐ हाल बड़ा माड़ा यरो त्रैऽ चार दिन होइयै मिगी बखार चढ़े दे डेंगू होइया मिगी ना ना ऐहीं तगर ना रुट्टी खनोंदी ना किश अगर रुट्टी खानै दा टैम लग्गी जंदा ते जीभ कौड़ी होई जंदी उल्टियां होई जंदियां मतलब रुट्टी खाद्धी ते उल्टियां होई जंदियां ते उल्टी होई जंदी ते मतलब बुखार बी चढ़दा कदें कदें बड़ा गै बुखार चढ़दा ते मिगी उट्ठन बी निं होंदा ऐ बेडै उप्परा ते केह् आक्खदे मिगी दोआइयां दित्ती दियां ते ऐहियां की एह् आह्ली दोआई निं खायो केह् आक्खदे ओह्दे कन्नै मिगी फर्क निं पेआ ते दोआई खाद्धियां बगैरा ओह्बी फर्क निं पेआ केह् आक्खदे ओह् पानी बी पीनी होनी खड़ोइयै ते ओह्बी निकली जंदा बाहर भी ओह् दुद्ध बी पीनी होनी ओह् आक्खदे बक्करी दे दुद्ध कन्नै फर्क पौंदा पर फर्क निं होआ दा इसदा केह् खानी ही अच्छा अच्छा किस चीज़ कन्नै खानी ओह् दिक्खगी ओह् खाह्गे खाह्गे ढलदा गै निं किश जे किश बी खाह्गी ते ओह् निकली जंदा ते तुसें मिगी दोआइयां बी दित्तियां हियां यरो फर्क बी निं पवा दा ते मिगी लग्गा दा जां में जादा बमार होई दी ते फ्ही दोआरै करने जेह्ड़ा मेरा फैह्लें टेस्ट कराया इक्क ओह् दौ टेस्ट हे ओह् भी दोआरा करने अच्छा अच्छा भी कोई निं दिक्खगे आह्गे थुआढ़े ते भी दिक्खने आं केह् करना एह् बड़ा गै जादे में हां डॉक्टर कोला पुच्छी लैने आं सलाह् लेई लैने आं ते इन्ना बमार होई गेदे ते आं ओह् ते चलदे रौह्ने होने आं आं ठीक ऐ ठीक ऐ भी